तऽ हमरा बहुत नीक लागैत रहय मतलब रहनाइयो चाही बचपन मे देखली रहनाइ चाही अभियो रहना चाही की गुलाब बागवान ई तकरबाद सऽ हम

तकरबाद हम बचपन मे ई गुलाब सब घर अभियो हमर घर के सामने मे गुलाब अड़हुल ई सब लगेने छियै बागवानी तकरबाद कलमो मे अपन कलम जाय छी तऽ आम के लगबै छी लीची लगेने छी कठहल लगेने छी तऽ मतलब बहुत नीक लगैया हमरा ई सब करय मे तकरबाद सऽ हमरा ई सब करय के बाद अभियो ई लगेलहुॅं गुलाब फुल सब फुल होइया त मम्मी सब बहुत अथी अछि कि बहुत नीक काज केलही फुल सब लगा कऽ कलममे लगने छी आम लीची कठहल सब तऽ घरो मे लोक खुश होइया आम सब फल सब आबइया घर सब ला लिए